بجلی کی تو سب کو ضرورت پڑتی ہے بجلی ایک ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ رول کرتا ہے ایک کہ بجلی کے اوپر سب کچھ نربھر ہے کولر فین واشنگ مشین مکسچر اور کتنے سارے پروڈکٹ ہیں جو بجلی سے ہی چلتے ہیں صرف کتنی ساری مشینیں ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں تو بجلی کا ہمارے لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے بجلی کا زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہمارا کوئلہ بھی کم ہو رہا ہے اور اگر رہی بات بجلی کٹ ہونے کی جہاں بجلی پہ نہیں جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ لیمپ کا یوز کرتے ہیں انوائٹر بلب کا یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہینڈ فین کا یوز کرتے ہیں اور اگر انہیں اگر جن کے پاس پروڈکٹ بجلی سے یوز کرنے والی جن کے پاس مشین وغیرہ ہو جس کی وجہ سے وہ بجلی کی وجہ سے یوز نہیں کر پاتے ہیں تو لوگ انوائٹر لگوا لیتے ہیں اپنے گھر میں اور انوائٹر تو بہت عام ہو گیا ہے آج کل سب کے گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بجلی سے چلنے والی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بغیر بجلی کے اب آدمی رہ ہی نہیں پائے گا پہلے کے زمانے میں لوگ رہ لیتے تھے لیکن اب نہیں رہ پائیں گے کیونکہ لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو ایک سوئچ آن کرو پنکھا آن ہو جاتا ہے لوگوں کی گرمی چلی جاتی ہے ٹھنڈہ پانی ہو تو پھر فریج سے نکال کے پی لیتے ہیں یہ سب بجلی سے ہی ہوتا ہے تو بجلی ہمارے دیش میں بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے پوری دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے بجلی